जय झूलेलाल हलो जय जय झूलेलाल हा सतनाम सां थी ॻाल्हायां ॿुधायो

अच्छा छतरपुर मंदरु वेंदी आहे सूमर ऐं मंगल ॾींहुं ॿई असां वटि अवे उपल्बध आहिनि जेका चओ तव्हां न मो असां वटि टेम्पू ट्रेवलर आहे ट्वेल्व सीटर वारी तव्हां खे वॾी वारी तव्हां खे वॾी वारी खपे उहा बि मां तव्हां बंद बंदोबस्तु कराए सघंदसि हम्म हम्म हम्म हा सही आहे होॾीमहिल ट्रेफिक बि घटि हूंदव हा हा ठीकु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु हा सही अथव हा मां मोकिलियांव थी ठाहे करे हा ठीकु आहे इहा बि सम्झी वियमि टॉल टैक्स वग़ैरह सूमरु मंगल ठीकु आहे मतिलबु मां पंहिंजे अ असिटेंट सां ॻाल्हाए करे तव्हां खे इनवॉइस सॼी मोकिलियांव थी जेका बि तव्हां जी आहे क्वाएरी मां हिते सभु तव्हां खे क्लियर मोकिलियांव

ठीकु आहे दादी हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल